पूर्णतः पौधे उगाने के लिए सबसे उपयोगी मिट्टी चिकनी मिट्टी होती है बट पर सभी जगह पर चिकनी मिट्टी उपलब्ध न होने कारण से जगह जगह अलग अलग तरीके की मिट्टी में भी सारे पौधे उगाए जाते हैं और पौधों के लिए मेनली जो स्टार्टिंग में शुरू के टाइम पर जो है कैल्शियम और यूरिया का उपयोग किया जाता है जिससे कि पौधे मोटाई के साथ में तंदुरुस्त और लम्बे हो पौधों को उगाने के लिए जो जो अच्छी मिट्टी होती है उसे चिकनी मिट्टी बोलते हैं जो की सभी जगह नहीं पाए जाते हैं वह आपको जहाँ पर पानी भरता है ऐसी जगह पर चिकनी मिट्टी पाई जाती है और पौधे उगाने के लिए हमें पहले मिट्टी को बहुत अच्छी तरीके से तैयार करना पड़ता है उसकी जड़ें खोद कर रखनी पड़ती है वहाँ पर अच्छी मिट्टी डाल कर रखना पड़ता है और उसमें तरह तरह के खाद जैसे गोबर सड़ा हुआ खिचड़ी और अन्य प्रकार के बहुत सारी चीज़ें होती है जो पौधे की जड़ों में डाल कर रखना चाहिए जिससे कि हम उसे उगाने में अच्छी तरीके से उसका भी विक विकास हो विकसित हो इसके लिए हमें जो है मिट्टी का उपयोग करने के लिए कर करते हैं और बगीचा लगाना बगीचा लगाना हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा होता है जिससे किसी शीतलता आसपास में शीतलता प्रदान होती है और बगीचे में अच्छे अच्छे फल होते हैं फूल होते हैं जिनसे के जिनका उपयोग हम दैनिक जीवन में भी करते हैं बगीचा लगाने के लिए सबसे अच्छी मिट्टी भी होती है वह चिकनी मिट्टी होती है चिकनी मिट्टी को लेकर हमें बहुत अच्छी तरीके से तैयार करके और उसमें बगीचा लगाना की जिससे कि पेड़ पौधे जो हैं बहुत अच्छे होते हैं और बहुत अच्छी विक्सि वृद्धि देते हैं विक विकसित होते हैं वह और वह बहुत अच्छा वातावरण बना कर रखते हैं घंटे हैं छोड़ते हैं फूलते हैं एवम बहुत सारे तरह के हमें स्वास्थ्य से लाभ जैसे सुविधाएँ देते हैं एवम उनसे बहुत सारी हमें सुविधाए भी मिलती है जैसे फल मिल जाते हैं सब्ज़ियाँ मिल जाती हैं और हमारे जो कुछ जीव होते हैं हमारे घर पर उनके लिए हमें वह चारा भी मिल जाता है